ओहो आङो फट'ग्राफिनि मावख'वारि सोलोंथाय लानाय जायाखै आङो फट'ग्राफिखौ आंनि हबिनि थाखायसो खालामनाय जायो आङो एम्फौ एनला आरो जिब जुनार आरो बिफां लाइफां फोरनि आरो बिबार फोरनि फट' लानो मोजां मोनो आङो फट'फोरखौ आंनि मबाइल जोंनो खेबनाय जायो आंना जेबो केमेरा एबा ग'प्र एबा डि एस एल आर फोर गैया आङो दा मबाइल जोंनो खेबनाय जायो आरो आरो आंनि मोजां मोननाय फट'ग्राफारनि मुङानो जाहैबाय जल चारतर बिथाङा फट'ग्राफिनि दुनियानि जोबोर मुंदांखा सासे फट'ग्राफार बिथाङा सासे सावगारि लिर लिरगिरि आरो फोरोंगिरिबो फट'ग्राफिनि बिथाङा नेसनेल जिवग्राफियाव दा मावगासिनो दं